हांव आजूच मुंबयच्यान आयलां म्हजी फ्लायट मोपा एरपोर्टाचेर लँड जाल्ली हांवें मोपा एयरपोर्टाचेर ऑलरेडी एक म्हजी टॅक्सी बूक केल्ली जातूंतल्यान म्हाका पणजे सांत इनेज वचपाक जाय आशिल्लो जेन्ना हांवें पयलींच टॅक्सी बूक केल्ली तेन्ना सांत इनेज पावपा मेरेनचें म्हाका भाडें आठशीं रुपया अशें टॅक्सी दाखयताली पूण जेन्ना हांव टॅक्सीन बसलों आनी सांत इनेज पावलो तेन्ना पळयत त्या ड्रायवरान म्हाका बील म्हणून एक हजार शंबर रुपयांचें बील दिलें हांवें ड्रायव्हराक विचारलें जेन्ना हांवें टॅक्सी ऑलरेडी बूक केल्या आनी म्हाका जो एमावंट आसा तो आठशीं रुपया म्हणून दाखयता जाल्या सांत इनेज पावून तें बील इकरायशीं रुपया कशें जालें हांवें जायतो वाद त्या ड्रायव्हरा कडेन केलो ताचे कडेन म्हज्या प्रस्नाची जाप नासली ताणें खुब्ब पद्दतीन म्हाका कुटलावपाचो यत्न केलो तेन्ना ताका हांवें म्हणले ही जी एजन्सी ज्या एजन्सींतल्यान तूं टॅक्सी घेवन आयला त्या एजन्सीक हांव फोन करतां तांकां विचारतां की आठशीं रुपयाचें भाडें तुमचें एक हजार शंबर रुपया कशें जालें ताच्या उपरांत हांव तांचे कडेन उलयल्या उपरांत तांची जाप आयकतां आनी ताच्या उपरांत तुजे पयशे फारीक करतां अशें म्हणना बरोबर तो सामको खालावलो ताका कितें उलोवं तें कळना जालें आनी तेन्ना ताणें म्हजे कडेन चूक मागली आनी म्हजे कडेन ताणें फक्त आठशींच रुपया मागले देखून खंय ना जाल्यार खंय तो म्हाका हांव भायल्यान आयिल्ल्या कारणान म्हाका फटोवपाचो वा म्हाका कुटलावपाचो यत्न करतालो हें स्पश्टपणान दिसून आयलें पूण ताच्या ह्या यत्नांत हांव बदलो ना